تو ایک گانا ہے جو میں اپنی فیملی کے ساتھ سنتی ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے وہ گانا ہے اے دل لایا ہے بہار تو یہ گانا جب بھی ہم اپنی فیملی کے ساتھ سنتے ہیں تو مطلب الگ ہی سے ایک سکون ملتا ہے سبھی لوگ اتنا خوش ہو جاتے ہیں ہم اسے فون یا ریڈیو میں بجاتے ہیں تو الگ ہی فیلنگ آتی ہے سب ساتھ میں ہوتے ہیں سب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں خوشی ملتی ہے ساتھ میں بیٹھنے میں فیملی اکٹھا ہوتی ہے ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتی بٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے ساتھ میں سب کے یہ گانا سننا مجھے اس گانے کی ایک الگ بات خاصیت یہ ہے کہ اس گانے میں جو ورڈ ہیں وہ اتنے ریلیٹیبل ہیں نا کہ فیملی اتنا اچھے سے رلیٹ کرتی ہے اس گانے سے پھر سبھی انجوائے کرتے ہیں اس گانے کو ہم سب ہنسی مذاق کرتے ہیں مزہ آتا ہے اس گانے کو سن کر سبھی لوگ اس گانے کو بےحد پسند کرتے ہیں میں بھی بہت پسند کرتی ہوں میں اگر کبھی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوں تو یہی بجاتی ہوں